राजस्थान की प्रसिद्ध कलाओं में है नीली मिट्टी के बर्तन धातु का काम संगमरमर की मूर्तियाँ पत्थर की मूर्तियाँ और सजावटी वस्तुएँ इनमें हस्तशिल्प वस्तु जो है राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है इनमें मिरर वर्क कढ़ाई बाटी वर्क टाई एंड डाई भी यहाँ प्रसिद्ध है राजस्थान की कलाओं में शिल्प में है यदि कोई हश्तकला है तो राज्य की कला और शिल्प की समृद्धि का प्रतीक है यह राजस्थान में आभूषण बनाने का काम होता है मीनाकारी कुंदन थेवा चाँदी काँच से लेकर लाख तक के यहाँ पे राजस्थान में गहनों का व्यापार आकर्षक व्यवसाय भी है राजस्थान के शिल्प के लिए आगे हम बात करें तो इनमें आभूषणों की अपनी ही एक जाति शैली के लिए प्रसिद्ध है इसमें दर्पण वाली लाख की चूड़ियाँ काँच की चूड़ियाँ कुंदन आभूषण जड़ाऊ हार मीनाकारी आभूषण थेवा आभूषण बहुत कुछ शामिल है यह जो राजस्थान है यहाँ पर रत्नों और पत्थरों के लिए जाना जाता है